ہندوستان میں ایک صوبہ ہے جس کا نام بہار ہے بہار میں ایک تہوار ہے اس تہوار کا نام ہے جنم اٹھمی جنم اٹھمی کے موقع پہ لوگ بہت ہی دور دور سے جمع ہوتے ہیں مندر میں اور جمع ہوکر کے لوگ اپنے پوجا پاٹھ کے کام کو انجام دیتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے بہت دور دور سے لوگ تشریف لاتے ہیں جیسے کہ سمستی پور سمستی پور کے گاؤں کے جتنے بھی اطراف کے اس کے اگل بگل کے جتنے بھی گاؤں ہیں اسی طرح دربھنگا ہو گیا جتنے بھی دربھنگا کے اطراف میں اس کے اگل بل کے جہاں گاؤں ہیں وہ اور اسی طرح سہرسہ مدھے پورہ سپول اور اس کے علاوہ اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اس مندر کا نام ہوتا ہے کارو بابا استھان اس میں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور بہت سارے آدمی آکر کے پوجا پاٹ کرتے ہیں اس میں اور بہت کثیر تعداد میں ہوتی ہے